ہیلو السلام علیکم میری بات گیس آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی میں کال اس لیے کی تھی کہ میں نے آپ کے گیس اوہ کے متعلق اپنی کمپلین کو درج کروایا تھا جی جی کسٹمبر سروس کے لیے جی تو انہوں نے بہت اچھا سروس دیا مجھے جی جی میرے گھر تک آ آ کر انہوں نے گیس کو کنیکسن کو دیا اور جو بھی مشکلات آئی ان سب کو انہوں نے اچھی طریقے سے پوری کی

جی جی جی وہ بہت اچھا سروس بہت اچھا بہت بہتر طریقے سے آپ نے کام کو انجام دیا جی جی اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں شکریہ